हेलो हाँ पुलिस स्टेसन मैंने कॉल किया है मैंने इस से कॉल किया है जो मेरा सामान जो था रेल ट्रेन में गुम हो गया है मैं आ रहा था दिल्ली से दरभंगा ट्रेन नंबर स्वतंत्रता सेनानी था ट्रेन नंबर नहीं याद मेरे को ट्रेन नंबर नहीं याद है पर ट्रेन का नाम है स्वतंत्रता सेनानी मेरा प्लेटफॉर्म में दरभंगा जब ट्रेन ईन किया मैं रुका उसके बाद जब उतरा तीन नंबर प्लेटफोर्म से मेरा बेग चोरी हो गया है

हाँ बोलिए किसी पर शक नहीं है मैं तो ट्रेन में से उतरा नीचे सामान गाड़ी में से ले ही रहा था तभी अचानक जैसे लगा कोई खींच कर ले के चला गया वो कौन था मैं देख नहीं पाया जे कौन है नहीं है मेरे को तो आइडिया नहीं है कि कौन था हाँ छीन के निकल गया मतलब मेरा बेग बेग का कलर मेरा लाल था हाँ उस में इलेक्ट्रोनिक सामान था मेरा मोबाइल था चार्जर था कैस था दो तीन हज़ार रुपये रीयलमी कंप्नी का हाँ लोकेशन तो ऑन था ना मेरा हाँ एइट ज़ीरो फाइव वन एइट ज़ीरो फाइव वन एइट फ़ाइव डबल फ़ौर

हाँ उस में कैश था मेरा दो हज़ार रुपये क़रीब कैश था और तो मेरा वॉलेट नहीं था अपने साथ में ही था उस में कैश था बेग के अंदर में और उसके अंदर भी मेरा फोटो पिचर वग़ैरह भी था डोक्योमेंटे वग़ैरह हाँ नहीं अज्ञात आदमी था मैं थोड़ी जान पा रहा हूँ कि कौन था मैं देखा ही नहीं तो कैसे बताऊँ ना मेरा किसी से कोई संगीन ऐसा मामला है

हाँ यही मैं बोल रहा हूँ कि स्टेशन पर ही हाँ अच्छा आदमी था आप लोग पड़ताल करिए तो देखिए कुछ ना कुछ आपको सही से पता चल ही जाएगा नहीं नहीं रखिए